म्हाका स्वताक भोंवडी करपाक खूब आवडटा आनी अश्यो जायत्यो सुवातो आसात ज्या सुवातांनी हांवे भोंवडी केल्ली आसा सांगपाचे म्हळ्यार बेळगांव पुणे बेंगलोर तिरुपती मुर्डेश्वर धर्मस्थळ शिर्डी अशें जाग्यांनीं हांवे भोंवडी केल्ल्यो आसात आता सांगपाचें म्हळ्यार बेळगांव जी सुवात आसा त्या सुवातेर हांव वर्सान वर्साक वता जेन्ना चवथ उरता चवथीच्या सुटयांत हांव मुद्दाम वता कित्याक थंय वतकीच आमकां आमकां वेगवेगळ्या चवथीच्या दिसांनी कितल्योश्योच वेगवेगळ्यो गणपतीच्यो मुर्ती आकर्शक मुर्ती आमकां पळोवपाक मेळटात मोट्यो मोट्यो आनी म्हाका खूब आवटडटा थंयच्यो गणपतीच्यो मुर्ती त्या ते कलाकार कितले सुंदर गणपतीच्यो मुर्ती त्यो पळोवपा साठी हांव मुद्दाम चवथीच्या सुटयान बेळगांव वता तशेंच थंय गेल्ले वेळार हांव हजारेच्या दुकानार वचून म्हाका म्हज्या रांदचेकुडीत जाय आशिल्ली आयदनां घेतां कपड्याच्या दुकानार वचून कपडे खरेदी करता तशेंच लायटीच्यो वस्तू ज्यो गरजेच्यो आसात त्यो थोड्या प्रमा कमी रेटीन मेळटा म्हणून हांव त्योयी थंय घेवपा खातीर मुद्दाम वर्सान वर्साक बेळगांव वताच शिवाय येता आसतना भाजी स्वस्त दरान मेळटा म्हण थोडी भाजीय घेवन येता दुसरो दुसरी सुवात म्हळ्यार पुणे पुण्यान हांव पयली खूबश्या वेळार गेल्ले आसा आनीणी जेन्ना आमकां दिवाळेची सुटी उरता किंवां लाँग टर्म वेकेशन उरता तेन्ना हांव मुद्दाम ह्या पुण्याक आमी म्हाज्या फेमिली सयत आमी वतात तें एक लोकप्रिय अशें पर्यटन थळ म्हण प्रसिध्द आसा थंय कितलेशेच जगभरचे लोक थंय कितलेश्योच वस्तू किंवां थंयचे जे पेलेस आसात आगाखान पेलेस किंवां शनिवार वाडा सिंहगड किल्ला ही थंयचीं लोकप्रिय अशी पर्यटन थळां आसा आनी हे पळोवपा साठी कितलेशेच लोक मुद्दाम येतात आनी हांवूय थंय ही थ थंय वचून ही थळां पळोवन आयिल्ले आसा तशेंच पुण्याक लोणावळा आनी महाबळेश्वर सारकेल्या हिल स्टेशनांक लागूनय तें खूब प्रसिध्द आसा आनी ही जी थळां आसात ती सामकीं पळोवण्या सारकीं थळां आसात तशेंच दो फुडली सुवात म्हळ्यार बेंगलोर बेंगलोर हांवे वृंदावन गार्डन म्हाका खूब आवडले थंयचे ते गार्डन कितल्या वेळा जरी तूं गेले आनी पळयलें तरी सुद्दां तुका परत पळोवचें अशें दिसता तशेंच थंयचो महाराजा पेलेसय खूब पळोवण्या सारखो आसा कितलेशेच लोक थंय भोंवडे खातीर येतात आनी अशीं ही पर्यटन थळां आसा ज्या जाग्यांनी तूं कितल्या वेळा जरी गेले तरी सुद्दां तुकां परत परत वचून थंय तें पळोवचे अशें दिसता म्हणून ही जी थळां आसात चड करून बेळगांव किंवां पुणे किंवां बेंगलोर ह्या थळांनीं हांव जेन्ना जेन्ना वचपाची संदी मेळटा तेन्ना तेन्ना हांव त्या सुवातार वचून थंय थंय ज्यो ज्यो आकर्शक वस्तू आसा त्यो मुद्दाम पळयता आनी म्हाका त्यो खूब आवडटात